नौ लाख पचास हज़ार दो सौ सत्तर पचास हज़ार पाँच सौ चालीस नौ हज़ार दो सौ पचास निन्यानवे हज़ार पाँच सौ चालीस सतहत्तर हज़ार पाँच सौ दो